तुस पिछले दिनें केह्ड़ियें केह्ड़ियें जगहें गे और उ'नें जगहें पर जाइयै तु'सें केह् दिक्खेआ ऐ केह् थोहड़े जेह्ड़े दिल गी बड़ी खुशी मिली ऐ दिक्खियै ओह् कुदरत दे नजारे ओह् हरे भरे प्हाड़

ओह् जेह्ड़ियां हरे भरे बूह्टे न तुसें थोह्ड़ा जेह्ड़ा दिल बड़ा खुश करदे न तुस मिगी दस्सो कोई इक इ'यां ते तुस मतियां सारियां जगहें पर गे होगे कोई खास जगह् बारै बी दस्सो कि कोई खास जगह् जेह्दे बारे च तुस दस्सी सकदे जित्थै जाने गी बार बार करदा जाने गी भैया इत्थै साढ़े देश भारत च मतियां मतियां जगहां न बड़ी शैल शैल धारां प्हाड़ न दिक्खने आस्तै अ'ऊं पिछली बार पता कुत्थै गेआ माता बैश्णो माता बैश्णो साढ़े परोआर कन्नै गेदा ते परोआर माता बैश्णो ऐसी जगह् इत्थै माता बैश्णो इकमाता दी भवन ऐ शैल शैल बड़ी बड़ी धारां न बड़े बड़े प्हाड़ न इन्ना सुंदर प्राकृतिक नजारा ते उत्थैं उत्थैं अ'ऊं मतलब कि हर म्हीने संगरांद गी जाना गै जाना में जां मिकी मेरा कदें कदें टूर लगी जंदा कदें कदें पेरेंटस कन्नै कदें कदें परिवार कन्नै कदें कदें मेरे दोस्तें लेई जंदे मिगी अगर कोई नेई बी चलै अ'ऊं इक्कला गै चली पौह्ना मतलब की संगरांद म्हीने म्हीने औंदी नीं चोदां तरीक होंदी नीं चौदां तरीक पौंदी नी संगरांद जे दिक्खेआ जा ते 'अ'ऊं जन्नां गै जन्नां संगरांद औंदी ते में चली आना मिगी मेरा मूढ़ बनी आंदा मेरा दमाक चली आंदा ते में जन्ना गै जन्ना उत्थै हर म्हीने जन्ना इन्नी बड़ी बड़ी धारां उत्थै दिक्खने आस्तै ते माता माता रानी दी अदभुत प्राकृतिक शक्ति ऐ उत्थै पिंडियां न माता आप बास बास करदी उत्थै ते उत्थै जागत ते सब तों पैह्लें जंदे उत्थै इक ऐंटरी आंदी प्रवेश औंदा ते उत्थै जाह्ग ते उत्थुआं लैंदी उनें टिकट शिकट लैनी होंदी टिकट शिकट यात्तरू आस्तै बड़े मन्ने तन्ने दे माता दी शक्ति उत्थैं इसलै पूरे पूरे उधमपुर नेईं पूरे जम्मू जम्मू कश्मीर नेईं पूरे भारती प्रांत ऐ जेह्ड़ा उत्थै ऐ माता मन्नी जंदी ऐ एह् शक्ति पीठ ऐ साढ़ी शक्तिशाली शक्ति पीठ ऐ साढ़ी जेह्ड़ी नौ शक्ति पीठ ऐ नीं सब तूं शक्तिशाली मन्नी जंदी ऐ माता माता बैश्णो देवी एह् जी जात्तरा होंदी शुरू कटरा कटरा उं'दा भवन प्हाड़ चढ़ियै त्रिकुटा पर्वत आखदे इसी हिंदी च आखदे इसी

अगर चढ़ना होंदा ते चढ़ना पौंदा उत्थु'आं ते ओह्दे बाद बड़ी खड़ी खड़ी चढ़ाई ऐ उत्थु'आं मेरे कन्नै अ'ऊं पिछली बार पिछली बार मिगी चेता अ'ऊं दो दोस्तें कन्नै गेदा इक दा नांऽ रितेश पेआ ते इक दा कनब अस पूरे म्हीनै म्हीनै संगरांद गी जन्ने गै जन्नेआं असेंगी पता नीं केह् इन्ना प्रेम होई गेदा इस जगह् दा इन्नी बाधिया खिड़ी खिड़ी दियां बाधियां फ्रैश एयर पूरी ताजा ताजा होइया ब्हाऽ छहाऽ थ्होंदी होर उ'दे बाद दिक्खो जी मां दा आर्शिवाद लेई शेइयै बापस आएआं फिर साढ़ा मन शांत होएआ दस बारां दिन दे बाद अस फ्ही फ्ही इक जगह् गे ओह्दा नांऽ ऐ चीची माता चीची माता ते ओह्दे बाद पंज दिनें बाद गे सुकराला माता पिंगला माता पिंगला माता पेआ इत्थै रामनगर आह्ली साईड रामनगर आह्ली साईड फ्ही दबारा टूर बनाया असें कनव दोस्त ऐ मेरा ओह् रौंह्दा जखैनी उत्थुआं गै आसें मैटाडोर पकड़ी मैटाडोर पकड़ी ते सिद्धे पुज्जी गे अस पिंघला माता पिंघला माता उत्थै बी इ'यां गै सेम सेम सेम सिस्टम ऐ माता बैश्णो देवी माता दे बड़ी बड़ियां धारां न बड़े बड़े प्हाड़ न शैल उत्थै बी छड़े पूरी प्राकृत पिंड़ियां बनी दियां माता दियां शैल नजारे औंदे इन्ने बड़े बड़े प्हाड़ न दिक्खने आस्तै कदें कदें जंगली जानवर बी लब्भी जंदे जियां शेर होइया हिरन होइया उत्थु'आं फ्ही असें मैटाडोर पकड़ी फ्ही दस बारां दिन दे दो जगहां अस म्हीने म्हीने जन्ने गै जन्ने अस मां दा आर्शिवाद होंदा पता नेई किन्ने किन्ने जुगें दा माता दा आर्शिबाद हा साढ़ा मेल बनेदा माता दा आर्शिवाद बनाए रक्खेदा ओह् दे बाद केह् करने अस ओह्दे बाद में जिन्नी जिन्नी जगह् तुसेंगी सच्च सनां जिन्नी जिन्नी जगह् गेआ मिकी मतियां मतियां जगह् गेआ फिरेआ पर मिगी जेह्ड़ा माता दा माता दा भवन ऐ नेई उत्थु'आं दा कोई शैल जगह् अज्ज तक्कर लग्गी गै नेई सच्च सना ते जियां आखदे बी ऐ नीं घुम्मी लै सारा देश तुकी आंदा तुकी सारा अपना गै डोगरा डोगरी जो कल्चर ऐ ओह् गै मतलब शैल लग्गना कि मां बोली डोगरी डोगरी ते डोगरा कल्चर ऐ ओह् मिगी शैल लगदा इसलै मिगी कोई शैल नेईं लगदा ऐ ते होर एह्